हल हेलो जय झूलेलाल जी दीदी जी जी जी मां हिते कम कंदी आहियां मुहिंजे भाउ जी दुकान आहे ॿुधायो जी जी कहिड़ा हाल आहिनि दीदी जी जी बिल्कुल बढ़िया बढ़िया कीअं यादि कयव अच्छा हा दीदी बिल्कुलु मिली वेंदो बिल्कुलु मिली वेंदो कंहिंखे भैया खे खपे भैया लाइ तव्हां पुछो अच्छा

जी जी त हीअंर त इहो सभिनि खां वधीक हलंदड़ आहे ऐं प्रो मैक्स आई फ़ोन इहो त लेटेस्ट अथव लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वारो आहे ऐं घट में घटि ॾेढ लख पाण खे पवंदो जी एस टी मिलाए फ़ाइदो थी वेंदो दीदी इनमें बि अगरि असां अलगि अलगि मॉडल ईंदा आहिनि ऐं नॉर्मल सिल्वर गोल्डन कलर में वठंदव त पाण खे पइजी वेंदो असीं हज़ार ताणी अची वेंदो तव्हांखे घर जी ॻाल्हि आहे इन करे लाइ ऐं मार्केट में त पूरो सवा लख पवंदो आहे हा हा उहो न न फ़ोटो फ़ोटो हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु बढ़िया पिक्सल क्वालिटी अथव चारि सौ सठ पी सी आई चवंदा आहिनि ऐं पिक्सल इनजो जेको ईंदो अथव इहो घट में घटि ॿ लख सत सौ छहानवे सम्झो ॿारहं सौ नवे इहो त हिनजो पिक्सल जो साइज़ अथस फ़ोटो त बिल्कुलु एतिरा क्लियर ईंदव जीअं आम्हूं साम्हूं वेठा आहियो जी हा हा हा हा परीहं हा इनजी बराबरी त न दीदी हिनजी बराबरी त सैमसंग आहे पर आई फ़ोन त आई फ़ोन ई अथव अगरि आई फ़ोन जो वीचार ठाहियो अथव त आई फ़ोन फ़ोर्टीन प्रो मैक्स हींअर हा दीदी हा बिल्कुलु बिल्कुलु हीअ़र त सभिनि खां वधीक हलंदड़ आहे ऐं अगरि हाणे पाण पैसो लॻायूं था त ले हाणे हलंदड़ जेका नयी शइ आयी आहे हुनते ई लॻाइजे न पुराणो छो वठिजे हिनजे मुकाबले त कोई कोई कोन्ह अथव हीअ वठो बिल्कुलु बढ़िया आहे विश्वासु रखो हल बिल्कुलु हल्को अथव वज़न में बि ऐं हिनजी जेका स्क्रीन साइज़ आहे हूअ बि छह इंच खां वधीक अथव साडा छह इंच लॻभॻि ईंदव वज़न में बि हल्को आहे ॿ सौ चालीह ग्राम ख़ाली वज़न अथस कलर बि सिल्वर गोल्ड ॾाढा बढ़िया ईंदा आहिनि हिक सौ अठ हिक सौ अठावीह जी बी अथस हिनमें जी जी जी पोइ त ॿार ई ख़ुशि थी वेंदा तव्हां त बसि भैया खां कलर पुछो कहिड़ो खपे त मां घुराए ॾियांव मूं वटि हिकिड़ो ई हुओ पर उहो बुक थियल आहे तव्हां अगरि गोल्डन ई खपे त मूंखे ॿुधायो न त सिल्वर त पियो अथव केॾी महिल बि खणी अची करे खणी वञो अच्छा अच्छा जी जी जी जी भली भली जी जी न पैसनि जी त कोई ॻाल्हि कोन्हे जी ठीकु आहे हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु उहो तव्हांजे पुटु ई तव्हांखे जी जी जी हा हा हा बढ़िया जी जी जी ॿार बि ख़ुशि थी वेंदा बिल्कुलु बढ़िया फ़ोन अथव बढ़िया सालगिरह जो गिफ़्ट सोचियो अथव भैया बि ख़ुशि थी वेंदा आहिनि खां बढ़िया त कुझु कोन्हे उन जी कम जी बी शइ आहे ऐं बढ़िया मां तव्हांजो पैक करे रखंदमि तव्हां शाम जो खणी वञिजो ठीकु आहे दी जय झूलेलाल ॿियो को कम हुजे त ॿुधाइजो जी जय झूलेलाल दीदी